किताबु पूरी करण में मूंखे हिकु महीनो ॾेढ महीनो जेतिरो वक़्तु खपंदो आहे ईअं त मां किताबूं लिखंदी आहियां उहो पंहिंजे पंहिंजे रीति खां ई लिखंदी आहियां जीअं की मुंहिंजी मुंहिंजी जीवन में जीअं वस्तु थी हुजे मां उन्हनि ते ई किताबु लिखंदी आहियां मां मुंहिंजा जी फेवरेट आहिनि लेखक उन्हनि जी बि किताबूं पढ़ंदी आहियां अने मां किताबु क लॻातार ॿ टे कलाक ताईं पढ़ी सघंदी आहियां छोकी मां किताबु में वाचे करे बोर कानि थींदी आहियां मूंखे किताबु सां इलाही प्यारु आहे जीअं की पाण पिचर ॾिसणु वेंदा आहियूं ॿ टे कलाक ईअं ई मां किताबु पढ़ंदी आहियां ॿ टे कलाक आखो ॾींहुं मूंखे किताबु पढ़ण में मज़ा एटले ईंदी आहे छोकी मां किताबु पढ़ण पढ़ण सां गॾु गॾु जे वस्तु उन किताबु में लिखलु आहे उहो वस्तु सम्झंदी आहियां उहा वस्तु विचारंदी आहियां की हीअ वस्तु थी आहे त हीअ कीअं थी हूंदी उहा आखियूं वस्तु मुंहिंजे माईंड में मुंहिंजे दिमाग़ में हलंदी रहंदी आहिनि अने मां पढ़ाई बि कंदी आहियां मुंहिंजी पढ़ाई जी किताब खां वाधारे त मां ॿाहिरि जी किताबूं पढ़ंदी आहियां छोकी मूंखे पढ़ाई लाइ त किताबूं खपनि पर हा किताबूं मुंहिंजो मुंहिंजे शौक़ु लाइ बि मां किताबूं पढ़ंदी आहियां जीअं की द एल्केमिस्ट हिकिड़ी किताबु आहे उन में पंहिंजे सपने लाइ पंहिंजे जीवन में कीअं अॻियां वधिणो जीवन में मुश्किलूं कीअं अचनि थी कीअं पाण खे उन्हनि खे उन्हनि खां ॿाहिरि निकिरणो आहे मूंखे अहिड़ी सभु किताबूं इलाही वणंदी आहिनि त किताबूं मां ख़ाली पढ़ाई ख़ातिरु न पढ़ाई ख़ातिरु मुंहिंजी अलॻि किताबूं आहिनि अने मुंहिंजे शौक़ु ख़ातिर जी मां किताबूं पढ़ंदी आहियां उहा अलॻि आहे जॾहिं मां किताबूं पढ़ियमि जॾहिं मां किताबूं पढ़णु मां बोर थींदी आहियां तॾहिं मां किताबूं ॿुधंदी बि आहियां अॼुकल्ह ऑनलाइन किताबूं रीडिंग बि करणु लाइ बि ईंदी आहिनि त पोइ उन में पाण ख़ाली बटन चालू करे आखी किताबु पहले खां छैले ताईं ॿुधी था सघूं